मुझे बगीचा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बगीचे में बहुत सारी औषधि भी मिलती है और पेड़ पौधे भी लगते हैं जैसे कि मेरे घर में जो भी चीज़ें सब्ज़ी के लिए उपयोग में आते हैं यह भी मैं मेरे बगीचे में लगाती हूँ मेरे घर में बगीचा लगाने के लिए मैं पहले मिट्टी का उपयोग करती हूँ मिट्टी खोदने के लिए मैं कुदाल या कैंची का उपयोग करती हूँ मिट्टी की खुदाई करती हूँ उसके बाद मैं उसमें उर्वरक खाद डालती हूँ जिससे पेड़ पौधे अच्छे हो उसमें पोषक तत्व मिले फिर मैं उस मिट्टी को अच्छी तरह से क्यारी में फैला देती हूँ उसके बाद फिर उसमें पानी डालती हूँ पानी डालने के बाद उसमें अच्छे अच्छे तरीके से पेड़ को तैयार करती हूँ अब पेड़ पानी मैं बाल्टी से डालती हूँ पाइप से भी डालती हूँ और कभी पाइप का उपयोग मोटर का भी उपयोग करते हैं क्योंकि पेड़ों को लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम पाइप से पानी डालते तो पेड़ उखड़ भी जाते हैं इसलिए हम बाल्टी से अच्छी तरीके से उसपे पानी डालते हैं तथा पेड़ों को अच्छे से रख सके और उनका अच्छे से खयाल कर रख सके और पेड़ों को समय समय पर कटिंग करती हूँ कैंची से और उनका उपयोग भी अच्छे अच्छे से रखती हूँ क्योंकि पेड़ अगर अच्छे रहेंगे तभी अच्छे फल देंगे अच्छे फूल देंगे और अच्छे तरीके से उनका यह होगा की सुंदर सुंदर बगीचे में जब फूल और पेड़ वह तभी रहेंगे जब उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे सुंदर सुंदर गमलें भी सजाती हूँ क्योंकि गमलों में फूल के पेड़ लगाती हूँ सब्जियाँ क्यारी में लगती हूँ गमलें में फूल लगाती हूँ